सोनभद्र में सबसे प्रमुख उत्पादन कोयला है यहाँ पर अस्थानीय कला या शिल्प जैसी चीज़ें नहीं हैं यहाँ पर कोयले का उत्पादन ही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और ये इसी वजह से बाकी सब ज़िलों से अलग है क्योंकि हर ज़िले या हर राज्य में कोयला नहीं मिल पाता है सोनभद्र एक ऐसा ज़िला है जहां पे भारी से भारी मात्रा में कोयले का उत्पादन होता है यहाँ की हस्तांतरित होने वाली संस्कृति को दर्शाने वाली कोई एक चीज़ वही है जैसे कि कोयला इसी से ये ज़िला सबसे ज़्यादा सुर्खियों मे आता है